जोंनि भारत हादराव बोथोरखौ मोनबा फागोयाव बाग खालामनाय जायो बेफोर जादों उदां बोथोर दुफां बोथोर मेसें बोथोर गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर दा जोंनियाव बेयावहाय गोजां बोथोर दासान्दि जोंनियाव बोथोरा मानि इसिबांबो बिदि थान्दाबो थान्दा नंद्राया जों नरमेलि सोलिनो हायो आरोना थान्दा गरम बोथोर गरम बोथोराव जेनेखा एसे गरम जायो गुबुन जायगानि बायदि बांद्राय गरम जाया जेनेखा राजस्थानफ्राव बिसिबां गुदुं रानस्राव बिदि जायो बोथोरा जोंनि अखमाव मानि बिदि जाया आरोना गरम बोथोर बाबो जोङो सलिनो हायो दैज्लां बोथोराव जोबोद अखा हायो बे अखानि दैजोंनो जोङो खेथि माइ गायनो माइ गाइयो माइनि खेथि खालामो बेखिखे जोंनि आसामाव बिनिफ्राय गुबुन जायगायाव खायसे जायगायाव जोबोद गोरान अखायाव बहुथ खम हायो आरोना आङोबा जोंनि दा खाथिनि दस्रा स्टेटआवनो स्टेटनि खोथाखौनो बुंबाय आं दा सिलंफोरावनो एसे बोथोरा थान्दा थायो गरम दिनबाबो मानि थान्दा थायो आरोना जेनेखा अरुनाचलफोरावबो थान्दा बरफ गोलैलायनाय बिदि जाहैयो आमफाय गुबुन गुबुन जायगायावबो बिदि जेनेखा काशमिर फोरावबो जोबोर थान्दा जोंनियाव बेफोरबादि जोंनि जायगायाव बिदि मानि बरफ गोलैनाय जायगा नङा आरोना दैलां बेवबो सुनामि बिदिबो फैला बाइया मानि जोंनि मानि बुंनो थाङोबा जों मानि मोजां मानि सेप्टि जायगायाव दं होनोबाबो गोरोन्थि गैया आरोना दै बानाया एसे एनै जायो जायगा लाना जायगा बिदि दैज्लां बोथोराव एसे दैबाना जायो आरोना